आमच्या गांवांत भुरगे वेगवेगळे खेळ खेळतात फुटबॉल क्रिकेट व्हॉलीबॉल कबड्डी

ते ह्या खेळांत इतले आवडीन खेळतात की ते दुसऱ्या गांवांनी टुर्नामेंन्टाक पूण वयताच आनी ते थंयसून फस्ट प्रायज घेवन येताच तशेंच तांची फेमीली ताची मम्मी पप्पा तांकां इतलो सपोर्ट करता की तांकां ते खंयसर धाडटा खेळपाक ते स्पोट ह्यो असो एक हें आसा की ते आपलें नांव वयर काडटले आपल्या मम्मी पप्पाचें नांव वयर काडटा आपल्या गांवांचें नांव वयर काडटा खेळच हो आयच्या काळांत असो हें जाल्लो आसा की तातूंत कोणाक ना कोणाक यश गावताच आपलो टेलंट दाखोवपाची एक चान्स गावता की बाबा आपूण बाबा कितेंतरी करूंक शकता

एकेक भुरगे अशे आसता की त्या खेळाक ते इतके खेळतात की तें फुंडे सरून इंडियेक रिप्रेंझेंट करतात इंडियेंचे नांव वयर काडटात गोल्ड मॅडल हाडटा कोण क्रिकेटिक खेळटा कोण फुटबॉलाक खेळटा ह्या हातूंत तांकां गांवांतले सुद्धा सरपंच आसता नाजाल्यार यम यल ए ते सुद्धा तांकां इतके सपोर्ट करता तो तांकां खंयसर वचपाक ट्रान्सपोर्टाची हेर सगळ्यांक हॅल्प करतात आनी तशें तांचें हें ईजी करतात की तांकां बाबा सांगता की आमी तुमचे वांगडा आसात त्या हातूंत ते भुरगे इतके मन घेवन त्या हातूंत काम करता की ते आनी कितें करूंक शकतात फुडें खेळांत